दौड़ेके फायदा छै कि जइसे कि हम मतलब इसकुलमे रहिए ने तऽ हम भी मतलब दौड़ै रहिए प्रतियोगितामे भाग लै रहिए रहै कि जे मतलब दौड़ेसे मतलब कभी फर्स्ट आ जाइ रहिए रहै तऽ पुरस्कार भी मिलै रहै रहै आओर बहुत मतलब ब्लॉक आओर भी जाइ रहिए तऽ मतलब ब्लॉक तक भी जाइ रहिए दौड़ै रहिए आओर कहीँ मतलब कहीँ भी जाइ रहिए ने तऽ दौड़ै रहिए दौड़लासे होइ छै कि मतलब शरीरमे मतलब बहुत अथी होइ छिकै आओर आओर इसकुलमे भी मतलब भाग लै रहिए कि जे दौड़बै तऽ फर्स्ट प्राइज मिलतै तऽ इसीलिए हम दौड़ै रहिए रहै तऽ हमरा मिलै रहै प्राइज आओर आओर मतलब हम लोक मतलब दोसरोके कहै रहिए कि दौड़ैले दौ मतलब भाग लैले जइसे इसकुलमे या प्रतियोगिता सबमे कहीँ भी मैदान मतलब बेगूसराय मैदान छै कनि मतलब वहाँपर गाँधी मैदान वहाँ भी कहै रहिए कि मतलब भाग लैले आओर जाइ रहिए हम भी जाइ रहिए रहै आओर मतलब हमर साथी भी जे रहै ने ओ भी जाइ रहै रहै तऽ मतलब प्रतियोगितामे भाग लै रहिए तऽ जितै रहिए पुरस्कार भी मिलल छै हमरा आओर मैडम भी मतलब बोलै रहै कि तुम अच्छा दौड़ती है आओर मतलब अएसे बहुत मतलब बोलै रहखिन मैडम सर कि जे तऽ तऽ इसीलिए कहै छिए कि हम मतलब सभ बोलै छिए कि आओर हम मतलब अपना भाइओ बहिनके बोलै रहिए कि जे मतलब दौड़ैके चाही एक मतलब दिनमे मतलब सुबहके भी टाइम मतलब एक दू किलोमीटर ने मतलब लोकके दौड़ेके चाही दौड़लासे होइ छै कि शरीर मतलब स्वस्थ रहै छिकै आओर मतलब भाग भी कहै छिए लै भाग भी लैके चाही इसकुलमे पढ़लाके बाद मतलब किछु मतलब मतलब इसकुलमे छै कि किछु ने किछु मतलब भाग लैके चाही इसीलिए